ہلو جی جی کشور بول رہا ہوں جی آپ آپ میری کلینک پر آئیں پر آ جائیے کا اسّی جی ایٹ ایٹی روپیز ہیں ہوں دیکھیے حجامہ کے جو پروسیز ہیں اس کے وہ ہیں سے یہ ہے کہ کہ آپ کا جیسے مان لیا کبھی پین کرتا سر پین کر رہا ہو آپ آپ چاہیں اگر جیسے مان لیجیے آپ کی ہڈی وغیرہ میں پین کر رہا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت بار اس میں جو اس کے بلڈ سیل ہوتے ہیں وہ سیل کھل جاتے ہیں جو خراب خون ہوتے ہیں وہ خون نکل جاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے آپ نے کبھی کرایا ہے حجامہ جی جی جی نہیں بالکل آپ ہمارے یہاں آئیں اور آپ میرے یہاں آئیں تو آپ اچھا محسوس کریں گے ایک بار آپ میرے یہاں آئیے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ جو ہے کہ آٹھ نمبر گلی نمبر آٹھ ہے ٹھوکر آٹھ کے گلی نمبر آٹھ کے بیک سائڈ پہ اسٹور ہے ایک ٹھیک ہے ٹھیک جنرل اسٹور جنرل اسٹور کے ٹھیک بغل میں ہے آپ یہاں وہاں پہ آ جائیے آٹھ نمبر گلی کے پاس تب کسی سے پوچھ لیجیے ڈاکٹر پرشانت کشور کلینک کہاں پہ وہ بتا اوکے اوکے آئیے شکریہ اوکے